बिहारमे जे छलै से सभसँ पहिने छलै साड़ी आओर धोती ओकर पुरान मतलब अथि छियै ड्रेसमे आबि रहल छै आओर ई बहुत तरहके अथि छलै हँ पहिने छलै हँ जे कि छोट से मतलब पाँच साल सात साल से लोक ओहि से छोट जे बच्चा रहल ओकरा देल जाइत छलै घघरी आओर कुर्ती ओकरा से देल जाइत छेलै ओकर बाद जखन ओहि से पैघ भऽ गेल तऽ ओकरा साड़ी देल जाइत छलै हँ साड़ी पहिरलक ओ आओर जे पुरुष वर्ग रहलथि हुनका धोती छलनि हँ धोती लुङ्गी ई सभ छलनि हँ ओकर बाद धीरे धीरे बदललै तऽ भऽ गेलै जे कि नहि लोक मतलब साड़ी ओते छोट बच्चा से नहि पहिरैत छै तऽ आब एकरा सलवार कुर्ती दिऔ पैजामा कुर्ता पहिरै लए दिऔ तऽ एहि तरहक धीरे धीरे पोशाक बदलैत गेलै समयके सङ्गे सङ्गे बहुत रास चीज भेलै जे कि बदलि गेलै आओर साड़ीके मान्यता अखनो बहुत बेसी छै अखनो मतलब विवाह रहै या कोनो अथि फंक्शन रहै तऽ सभसँ पहिल चीज होइत छै जेकि साड़ी धोती कुर्ता ई सभ चीजके मान्यता छै पाग पाग तऽ मिथिलामे छै जे मिथिलाके पाग छियै लेकिन धोती कुर्ता हर जगहके छियै आओर आब तऽ मतलब जते समय बदलल जाइत छै ओहिमे जते तरहके देखिऔ ड्रेस से आधुनिकता सेहो बहुत बेसी आबि गेलैया जे आधुनिकतामे तऽ कओनो परम्परा रहबे नहि कयलैया जे कि कतहुँ छै कतहुँ नहि छै से ताहि दुआरे आबके नहि कहल जा सकैत छै लेकिन अखनो जतेक अहाँकेँ साड़ीके मान्यता अछि या घघरी घघरी केचुआ एकटा होइत छलै जेकरा आब मतलब घाघरा चोली कहल जा रहल अछि ओकरा पहिने घघरी केचुआ कहल जाइत छलै तऽ बिआहमे पहिने ओएह चीज देल जाइत छलै कनियाँके जेकि बिआह होइत छलै तऽ घघरी केचुआ पहिराके हेतनि आब तऽ लोक कहैत छै ने लहङ्गा पहिरके हेतनि तऽ ओ एकटा ओकरे अथि कयल गेल छै तऽ धीरे धीरे समयके सङ्गे सभटा चीज बदलैत गेलेया